بائک چلاتے وقت سب سے حفاظتی تحفظات ہیلمٹ وغیر ہیلمٹ ہے اور ساتھ میں انڈیکیٹرس وغیرہ کا جو رولس ہوتے ہے جو ٹریفک رولس ہوتے ہے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے جیسے کہ سب سے پہلے بائیک چلاتے وقت ہیلمٹ پہننا ضروری ہے رائٹ ٹرن لے رہے تو رائٹ انڈیکیٹر دے کر رائٹ ہینڈ دینا چاہیے لفٹ سائڈ پلٹنا ہے تو لفٹ سائڈ کا انڈیکیٹر دے کر لفٹ ہاتھ دینا چاہیے اور روکنا ہے تو ہاتھ کو اوپر نیچے ہلا کر سلو کا سگنل دے کر نشانی بتا کر گاڑی دھیمی کرنی چاہیے اور سفر کرتے وقت سب سے مین چیز جو ہوتی ہے اس کو گاڑی کے پیپر لائسنس اور انسورینس وغیرہ کو پیپر سب ساتھ میں لے جانا ضروری ہے تاکہ پولیس اگر روکے تو ان کو بتانے میں آسانی ہو